ہمیں ہمارے مقامی اخبار نے یہ دریافت کیا ہے کہ جب کرونا وائرس دوہزار دو ہزار بیس دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہاں زیادہ کرونا وائرس ہے کہاں کم ہے اور ابھی بھی پتہ چلا ہے کہ آئی فلو ہو چکا ہے سب جگہ سنسٹی گچی والی کی جگہ تلنگانہ میں تھوڑی تھوڑی جگہ ہوا ہے تھوڑی تھوڑی جگہ نہیں ہوا ہے اس لیے ہمیں قومی اخبار دریافت سے یہ معلوم ہوا ہے